मां हिकिड़ी पेइटिंग ठाही हुई ऐं हिया पेइंटिंग जेकी आहे उहा वॾे हिक केनवास बोर्ड ते ठाही हुई त हिन में मां हिक टुकड़े में पेइंट करण में मूंखे लॻिभॻि अधु मुनो ॾींहुं लॻी वियो छो करे हिन पेइंट में जेको कलर लॻाइणु हुयो इहो ॾाढो अलॻि कलर हुयो ऐं इहो मूंखे आसमानी कलर वांगुरु कलर ठाहिणु हुयो त इहो ॾाढो बीहे ई न पियो मुंहिंजो कलर ठाहे करे त हिनजे करे जीअं कहिड़ा कलर मिक्स करे करे ठाहिबो हिन लाइ मां ॾाढो टाइम लॻायो पर मूंखे मिली वियो मनठि मुंहिंजो कलर ठही वियो ऐं पोइ मां हुनखे पिए कलर लॻाई हुन पेइंटिंग जे टुकड़े खे कलर लॻायो ऐं हिन कलर मुंहिंजो ॾाढो सुठो ठहियो हुयो हिन करे हूअ पेइटिंग जेकी आहे मुंहिंजी हुन हिकिड़े टुकड़ जे करे ॾाढी सुठी पई लॻे ऐं हीअ पेइंटिंग मुंहिंजी जेकी आहे हूअ ॾाढी स्कूल लेवल ते मां प्राइज़ खटे वियो वरितो हुयो हिन में मूंखे ईनाम मिलियो हुयो त हिन हिक टुकड़े में मूंखे कलर लॻाइण में लॻिभॻि अधु मुनो ॾींहुं लॻी वियो ऐं मुंहिंजी सॼी जेकी पेइंटिंग हुई उहा पूरी करण में मूंखे लॻिभॻि टे ॾींहं लॻिया हुया